हैलो

हां एह् संजू एह् कपड़े दी दुकान उप्परा बोला दे हां जी सनाओ केह्ड़ा सूट लेआ तुसें साढ़ी दकाना लेआ अच्छा अच्छा खराब निकलेआ होई ते निं सकदा ऐ ते कपड़ा शैल ऐ ओह् खराब कि'यां होई गेआ तुसें कि'यां धोता उसी ऐसा निं होई सकदा थुआनू तुसेंगी कुछ होर थुआनूं कोई गलतफैह्मी लग्गी होनी कोई होर कपड़ा होना ओह् ऐसा निं होई सकदा थुआनू कोई गलतफैह्मी लग्गी तुसें कुदेआ होर फोन मलाई लेआ होना साढ़े कोल कपड़ा पूरे शैल पूरे हंड्रेड परसेंट गरंटी दिन्ने होन्ने असें ते ओल्लै बी कपड़ा चेक कीता हा नेईं नेईं चेंज आह्ला रक्खे दा ते नेईं चल दिक्खो तुस आओ कल लाओ चक्कर आपूं दिक्खने आं अहीं केह् करी सकदे कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तुसें आओ मज़े कन्नै कोई गल्ल निं कल दिक्खने आं थुआनूं दकाना उप्पर ठीक ऐ जी ठीक